ہاں ہیلو ہاں ہاں ہم لوگ کو سوچ رہے تھے کہ مطلب ہم سوچ رہے ہیں کہ انڈیپنڈنس ڈے کے اس موقع پر کچھ ہم لوگ الگ کیا جائے جیسے بچوں سے کوئی ایسا پروگرام کروایا جائے جس سے ہم لوگ کو ان بہت سے جتنے بچے ہیں وہاں پہ وہ انسپائر ہوں کچھ ایسا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو ہاں ہاں اور اور سوچ رہے ہیں کہ کچھ ڈیکوریشن بھی اچھی ہونی چاہیے اور بچوں کے بیٹھنے کی جو جگہ ہے وہ سیٹ وغیرہ لگوا دیں گے تاکہ بچے کو پرابلم نہیں ہوگی بیٹھنے میں اور کچھ ایڈوائز اور بتائیے کیا کرنا چاہیے کچھ ہاں ہاں ہاں اور جتنی بھی ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ جتنے بھی چھوٹے بچے لوگ ہیں ان لوگ کو پہلے آگے بیٹھانا چاہیے ایسے وہ لوگ پیچھے رہتے ہیں ان لوگوں کو دکھتا نہیں ہے بہت برابلم ہوتی ہے تو ان لوگوں کو آگے سیٹ لگا دیں گے اور پھر باقی جو بچے ہیں ان کو پیچھے بیٹھا دیں گے اور جتنے پروگرام والے رہتے ہیں تو وہ تو الگ سے رہتے ہی ہیں ہاں اور اسٹیج بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا چینج کر دیا جائے جیسے ہمیشہ سائڈ میں رہتا ہے اسٹیج ہم سوچ رہے ہیں کہ بیچ میں بنائیں تاکہ چاروں طرف سے بچوں کو دکھے ہاں اور اور بلون وغیرہ ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ تینوں رنگ مطلب جو انڈیا کا ہم لوگوں کا جو نیشنل فلیگ ہے جیسے گرین ہے وائٹ ہے اور یہ اورینج کلر کا ہے اسی ٹائپ سے اس کی وہ ڈیکوریشن کرنی چاہیے اچھا لگے گا وہ اسٹیج ہاں اور اور ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بائے